हलो ड्राइवर साहब आप कहाँ पर हो क्या हथवास तक अड्डे पर हो पिपरिया में

तो आपने इस्टेट बैंक देखा है हाँ नहीं वह वाला नहीं यह यह है पुराणी गली मंडी रोड है आप वहाँ पर आ जाइए

पुरालग पुराना गल्ला मंडी रोड है यह आप सीधे हथवास से सीधा आइए झण्डा चौंक वहाँ से सिमंट रोड से होते हुए आ जाइए पंजाब नेशनल हाँ हाँ पंजाब नेशनल से दाएँ तरफ मुड़कर सीधे आ जाइए आप इस्टेट बैंक के पास खड़ा हूँ मैं यहाँ पर आप हाँ हाँ इस्टेट बैंक है दो हैं इस्टेट बैंक पिपरिया में आप किसी से भी पूछ लेना सिमेंट रोड से इस्टेट बैंक के पास जाना है पुराना गल्ला मंडी रोड जी मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ यही आ जाइए आप ठीक है हाँ हाँ एक बार और मुझे कॉल कर लेना इस्टेट बैंक के सामने ही हूँ मैं

हाँ हाँ हाँ

ठीक है कॉल कर लेना मुझे ठीक है हाँ ठीक है ठीक है ठीक